साढ़े साम्बे च पैह्लै इन्ना गंद ही जगह जगह कूड़ा ककर लोकें घरै च इन्ना मच्छर ओह्दे कन्नै बोह्त सारा ओह् होंदा हा इंफेक्शन वगैरा होई जंदी ही बच्चें गी लोकें दी म्युनीसिपलटी दा में इन्ना शुक्रिया करना कि अजकल्ल लोकें जगह जगह डस्टबिन लगाये दे न ओह्दे बाद की डस्टबिन कन्नै बंदा इक जगह कूड़ा सुट्टी सकदा ओह्दे बाद कूड़ा सुट्टी सकदा में बी अपने घर त्रैऽ डस्टबिन लाये दे न किचन च अलग लाये दा कमरे च अलग लाये दा ओह् बाह्र आह्ला अलग लाये दा मतलब अलग अलग गिल्ला कोई गिल्ला कचरा अलग पाने अस ते मतलब अलग अलग लाये दा अगर अस सफाई रक्खगे ते साढ़े बच्चे बी सफाई रक्खगे ते असें बमारियें कोला बी सानूं थोह्ड़ा ओह् मिलग राहत मिलग ते एह्दे कन्नै साढ़ा इयै कि पैह्ले लोग अजकल्ल गौरमेंट दा बड़ा शुक्रिया करना अस करने आं कि जेह्ड़े डस्टबिन वगैरा लाये दे न ते बड़ा ही बड़ा बड़ा ही बड़ा अच्छा ऐ जीवन वास्तै साढ़े साढ़े आने आह्ले पीढ़ी वी साढ़े इयै लोग सोचन आक्खन कि अग्गे पिच्छे जेह्ड़ा गंद ना फलान ते इक जगह गंद सुट्टन ते इयै आने आह्लें बच्चें गी में अपने इयै आक्खना कि इक जगह गंद सुट्टना ते घर डस्टबिन लगाये दा ऐ उयै डस्टबिन चुक्कियै अस म्युनसीपालिटी आह्लें साढ़े घरा कोल लाए दा डस्टबिन बड्डा हर हर हर रोज आंदे न हर रोज आंदे न कूड़ा चुक्कियै लेई जंदे न सानूं बड़ा इजी होया साढ़ा